हैलो बस ठीक तुस सनाओ अज्ज मेरी भैन दा जनमदिन ऐ ना घर ते असेंगी केक चाहिदा ऐ स्ट्राबरी ठीक ऐ इक किल्लो आह्ला देई लो हां इक किल्लो ओह्दे उप्पर नाम लिखुड़ेओ ते बाकी ठीक ऐ सिम्पल सिम्पल मिट्ठा थोह्ड़ा घट्ट ही रक्खेओ वैज

हां हां कल शाम्मी चाहिदा नेईं में आप्पे आइयै लेना इ'यां बी आना ही ऐ ठीक ऐ ठीक